हाँ मैं शार्क टैन्क के बारे में जानती हूँ लोगों को व्यवसाय करने के लिए अच्छा बहुत माध्यम है यह टी वी शो के माध्यम से से प्रचार करके प्रचार करके बिज़नेस कोई भी बिज़नेस हो आय का अच्छा स्रोत है और शार्क टैन्क के माध्यम से हम अच्छा कोई बिज़नेस करके आय के स्रोत को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं

कोई भी स्रोत हो चाहे शार्क टैन्क हो या किसी भी टी वी शो हो टी वी शो का यही उद्देश्य होता है कि लोगों को जागृत करना किसी का प्रचार प्रसार करके लोगों के मनोभावों को बदलना और शो शार्क टैन्क के मध्यम से या किसी भी शो के माध्यम से लोगों की मनो दशा को सुधारना और उन्हें प्रभावित करके उनके शिक्षा के प्रति या किसी व्यवसाय के प्रति राजनीतिक मामले हों सामाजिक मामले हों उनको सुधारना अपने अपने देश का विकास करना अपने समाज का विकास करना यही उनका उद्देश्य होता है